तैरने के संभव तैरने के संबंधित कार्य जो कान और बाल कोई टोपी या कान को ढकने के लिए ये हमारे लिए पानी के अंदर सुभरिक लाभदायक होता है ढकना इसलिए ढक लेते हैं कि कान में पानी न जाए और चोट सिर में चोट न लगे इसलिए इनको ढका जाता है या कुछ टोपी या पहनाव या पहनाया जाता है या पहना जाता है इस कारण जो है चोटें न लगें इस कारण जो है ये टोपी और ये कान ढके जाते हैं कि जैसे पानी न जाए कान में कि इससे तैरने में जो है पानी भी चला जाता है ऐसे सरीर उल्टा पुल्टा ऐसे तरीके से हो जाता है इसलिए कान को और सिर को टोपियों से ढका जाता है और तैरने के कई भी अलग अलग प्रकार भी होते हैं किसी तरफ से इंसान उल्टा भी तैरता रहता है सीधा भी तैरता रहता है और पानी के अंदर मदद कैसे होती है पानी के अंदर जो तैरने की आहट होती है उससे साँस लेने में प्रॉब्लम होती है इससे तैरने में तकलीफ़ भी होने लगती है तो इसलिए पैर में चोट न आए ये हाथ हाथ और आँखों में वो तो हाथों में सिकुड़न जैसी महसूस होने लगती है इस कारण जो है ये सब ढका जाता है कि हमारे शरीर को नुकसान न हो और ये सब तैरने में भी आसान रहे और पहन ढक ये कान को ढक के या टोपी सिर में लगा के इसमें इसलिए ही ये ढका जाता है कि हमारे शरीर पर कोई भी आँच न आए

और टोपी ग्लास जो होते हैं ये काम इससे ऐसे होते हैं ऐसे आते हैं कि जो है ऊ सिर में कहीं टकरा गए दीवार में या पानी के अंदर ही कैसे भी हो चोट आ सकती हैं इसलिए टोपी और कान ढके जाते हैं बहुत जरूरी ये चीज हैं ढकना और हाथों में वो क्या होते हैं रबड़ जैसे ये सब पहनाव किए जाते हैं कि ताकि हमारे शरीर पे चोटें किसी प्रकार की चोटें न लगें या कोई भी पानी के अंदर नदियों में जैसे है बाहर है तो कई प्रकार के जानवर भी पानी के अंदर रहते हैं उनके खिलाफ भी उनके हिसाब से भी ये चोटें लग सकती हैं या वो चोट पहुँचा भी सकते हैं तो इसलिए ये सब पहनाव जो होते हैं ये सब हमारे शरीर को बचाव करते रहते हैं कि हाँ भई चोट न लगे किसी प्रकार की भी चोट शरीर पे न आए यही एक हमारा एक शरीर का बचाव पानी के अंदर होता है जो शरीर को इसे ये अगर टोपी और ये सब न लगाया जाए तो शरीर को बहुत ही नुकसानदायक होगा नार्मल हो या हार्ड कुछ भी हो ये पहनना बहुत लाभदायक है ये जरूरी भी है ताकि पानी के अंदर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए सिर में और कान में पानी जाने की सुविधा उपलब्ध न हो बाकी अलग की तरीके हैं कुछ और भी तरीके होते हैं कि ढकने के लिए अगर टोपी या वो सब चीज़ें नहीं भी हैं तो कुछ और भी तरीके हैं कि जैसे पानी के अंदर जैसे कुछ भी पहन सकते हैं अलग टाइप से लगा के तो उससे भी अपना शरीर बचाव कर सकते हैं जिस प्रकार नदियों में है बहुत सारे लोग मछुआरे होते हैं वो तो लगभग देखते रहते हैं कि कुछ पहनते ही नहीं हैं बहुत कम पहनते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को पहनना चाहिए कभी भी चोट लग सकती है कैसे भी हो सकता है टोपी और ये ग्लास ग्लासेस लगाना जरूरी होता है ताकि कि हमारे शरीर को नुकसान कभी प्रदान न हो या कोई भी चोट न लग पाए इसलिए टोपी और ग्लास पहनना बहुत जरूरी लगाना बहुत ही जरूरी